اسکول کا ایک گیم تھا جب میں نے وہ رسّی والا گیم تھا جب میں تھی ایک سائڈ تو دو ٹیم بٹی تھی ایک سائڈ میں تھی اور ایک سائڈ تین لڑکی تھی اور میں اکیلی تھی اس سائڈ اور اس سائڈ تین لڑکی تھی میں نے جو وہ رسّی کھینچا تھا پہلے تو مجھے بہت مشکل لگا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی تین لڑکیوں کا مقابلہ پر جب میں نے کھینچا بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ بہت سارے سب ہمیں دیکھ رہے تھے اس کے وجہ سے میں تھوڑا سا اور میرا امپریشن نہ گر رہا تھا بہت سارے لوگ تھے فیملیز تھی میرے فرینڈز بھی تھے سب مجھے بول رہے تھے کہ تم کر سکتی ہو تم کر سکتی ہو پھر میں نے اپنی پوری محنت لگائی اور میں نے کھینچا اسے اس رسی کو میں نے کھینچا مجھے بہت مشکل لگا تھا ان تین لڑکیوں کا مقابلہ کرنا پر میں نے اسے کھینچا اور میں میں اس میں فرسٹ آئی اور میری فیملی نے بہت تعریف کی میری میرے بھائیو بہنوں نے بہت تعریف کی کہ ہماری لڑکی بہت طاقتور ہے اور میرے بھائی یہ تک کہہ دیا کہ تو تو کار بھی کھینچ کھینچ سکتی ہے تو مطلب ہاں میری فیملی ہر جگہ میری تعریف کرتے ہیں میری ماں باپ میں میرے اوپر بہت فخر کیا اس دن سے کی سے کہ ہاں ہماری بیٹی طاقتور ہے